हाँ हम लोग बचपन में ग्रीटिंग कार्ड हम लोग के पास नहीं हो पाता था हम लोग के मम्मी पापा के पास पैसे नहीं रहते थे इसलिए पापा लोग पैसे नहीं दे पाते थे इसलिए हम लोग ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करने के लिए हम लोग चाट पेपर लेते थे चाट पेपर को कैंची से काटते थे उसको उसका डिज़ाइन बनाते थे अपने हाथों से उसे पेंटिंग करते थे कलर करके तो उसे हम लोग बनाते थे ग्रीटिंग कार्ड उसमें गुलाब का फूल करके हम लोग अपने दोस्तों को देते थे क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं रहते थे क्योंकि हम लोग ग्रीटिंग कार्ड को खरीद सके हमारे मम्मी पापा गरीब थे इसलिए हम लोग कुछ के पास पैसे उतने नहीं हो पाते इसलिए हम लोग अपने हाथों से बनाते थे चाट पेपर को काटते थे और उसको कलर करते थे और और गिफ्ट में गुलाब का फूल रख देते थे इसलिए हम लोग अपने फ्रेंड्स को अपने सहेली को दोस्त को गिफ्ट कर देते थे और हम लोगों को ग्रीटिंग कार्ड भेजना देना अच्छा लगता था इसलिए हम लोग ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करते थे और हमारे यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड बहुत पसंद है और हम लोग देते हैं और हमारे पास कला के बारे में जैसे हमारे जैसे हम लोगों को कला बनाना है कमल का फूल बनाना है तो हम लोग उसमें इंची का प्रयोग करते हैं और हम हम लोग उसमें कलर का उपयोग करते हैं गुलाब का फूल बनाने में जैसे हम लोग कलर प्रयोग करते हैं गोला प्रकार का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से हम लोग उसको कम फूल को बनाते हैं और उसे रँगते हैं इसलिए हमारे कला का विकसित होता है कला बनाने से हम को हमें अच्छा लगता है हमारे देश का विकास होता है इसलिए ड्राइंग मुझे पसंद है और हम लोग ड्राइंग बनाने चाहते हैं इसलिए मुझे ड्राइंग अच्छे लगते है जैसे कमल का फूल बनाना है कमल के फूल में कलियाँ पत्तियाँ अच्छे से उसे बनाते हैं कली पत्तीदार और उसको रँगते हैं और उसको चारकूल मतलब पाई चार कर देते हैं और अच्छे से उसको रँगते हैं और बनाया जाता है अच्छे से मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है इसलिए मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है इसलिए मैं ड्राइंग बनाना पसंद करती हूँ और ड्राइंग अच्छी लगती है मुझे इसलिए ड्राइंग बनाने से हमारे देश का विकास होता है ड्राइंग फूल ऊल बनाना मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ